नमस्ते नमस न नमस्ते जी अब मेरे पास दुकान है और मुझे किफायत से और थोक से कपड़ा चाहिए बड़े बच्चो के लिए जींस है जींस लेना है और टी सर्ट है और छोटे बच्चो को लिए भी लेना है पैसा बता दीजिए कि कितना में हो जाएगा जी जी जी जी जी मुझे बेचना है हाँ हाँ हाँ तो बताइए जैसे हम लोग

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जैसे मान लीजिए की बारह साल चौदह साल का बच्चे हैं आठ साल के बच्चे हैं और उ उससे भी छोटे पाँच साल छ साल चार साल के बच्चे को अपना जैसे मान लीजिए कि उ उसका क्वालटी अच्छी रहे और थोड़ा चमक दमक रहे ताकि अपना गा देहात में जानते ही हैं गाँव में की आदमी लेंगे कैसे चमक दमक से लेंगे तो रेट कम रहेगा और ज्यादा दाम में देखिए और कुछ आपको भी मुनाफा मिले आपके मुनाफे से हमको भी मुनाफे में आ जाए तो ठीक है

हाँ तो ठीक है आप पैक करवा दीजिए और भिजवा दीजिए पता पता मेरा गाँव सीसौड़ा पोस्ट शीसौरम थाना नंदगंज और जिला गाजीपुर है मीरा तिवारी

तो फिर कब तक हमारे घर आ जाएगा ठीक है ठीक है थैंक यू